मैहर यात्रा के लिए जाने के लिए मैं घर से निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं घर में नहाऊँगा धोऊँगा दो अगरबत्ती जलाऊँगा अपनी माता पिता की फिर पैर पड़ूँगा पैर पड़ने के बाद में माताजी मैहर जी के या विनय करके फिर घर से मैं निकलूँगा पैदल पैदल पैदल पैदल पैदल निकलूँगा तो फिर पहुँचूँगा जाके जबलपुर पहुँचूँगा जबलपुर पहुँचूँगा मैं कम से कम चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में जबलपुर में जाऊंगा तो वहाँ पे स्नान करूंगा सबसे पहले स्नान करने से बाद में दो अगरबत्ती लगाऊँगा मातारानी के नाम से इसके बाद मैं फिर मैं अगरबत्ती लगाने के बाद मैं जल ग्रहण करूंगा जल ग्रहण करने के बाद मैं जो भी मेरी फूल जो भी कुछ है तो वो अर्पणा करूंगा अपनी मैं और इसके बाद मैं फिर चलूँगा वहाँ से जबलपुर से तो चलते चलते चलते चलते फिर जाके बोले तो एक दिन एक रात में जाके फिर मैं मैहर माता पहुँचूंगा मैहर माता में पहुँचने से पहले मैं अपना स्नान करूंगा स्नान करने से एक बाद में मैया ताको नाम से माँ मैहर माता के नाम से दो अगरबत्ती जलाऊँगा जलाने के बाद में उसके बाद मैहर माता के दरबार जाऊँगा दरबार से पैदल पैदल चढ़ूँगा ऊपर चढ़ूँगा ऊपर चढ़ने के बाद में माताजी के दर्शन करूंगा दर्शन करने के बाद में माताजी का पूजा करूंगा पूजा करने के बाद में जो मेरी अरज है अरज पूरी करूंगा अरज पूरी करने के बाद में मैं थोड़ी मैया जी के आजू बाजू घूमूँगा झाड़ आड़ रहेंगे झाड़ में मस्त बैठ के थोड़ा सा देर ठंडा में थोड़ी आराम करूँ करूँ करूंगा इसके बाद में फिर वहाँ से वापिस आऊँगा तो फिर गाड़ी में वहाँ से ये स्टेंड से बैठूँगा बस में तो जबलपुर आऊँगा जबलपुर से फिर सीधा आऊँगा तो घर आऊँगा घर आने से बाद में इसके बाद में मेरे घर वाले आके मेरे में माथे में सिंदूर लगा कर मतलब मेरी अर्पणा करेंगे अर्पणा करने के बाद में मेरी यात्रा शुभ रही करके धन्य सबको मतलब सारी विक्तियाँ मेरी होंगी पूरी मनोकामना माताजी की यात्रा पूरी करूंगा तो मैं